ہندوستان میں تفریحی صنعت نے گزشتہ کچھ سالوں میں بہت ترقی کی ہے فلمی صنعت میں بالخصوص بالیووڈ کی فلمیں دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کرتی ہیں تفریح کے شعبے میں کئی مواد شامل ہے جیسے کہ فلمیں ٹیلی ویژن پروگرامس کنسرٹس کھیلوں کے مقابلے تختے پر کھیلوں کے مقابلات اور فوڈ فیسٹیولز وغیرہ ہندوستان میں لوگ زیادہ تر اپنی روز مرہ زندگی کی تنگیوں سے رہائی حاصل کرنے کے لیے فلموں کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اچھی کہانیوں دلچسپ موسیقی جزاب ڈانس نمبرز اور مناظر میں خوبصورتی کی بناوٹ ان کے دلوں کو لبھاتے ہیں مختلف شعبوں میں ہندوستان میں تفریح کے مختلف شکلیں دیکھی جاتی ہیں جیسے کہ بالیووڈ فلمیں ہندی فلموں کے بڑی تعداد مقامی طور پر اور بین الاقوامی سطح پر دیکھی جاتی ہیں کرکٹ کرکٹ بھارت میں بہت مقبول کھیل ہے اور لوگ مختلف کرکٹ مقابلات دیکھنے کے شوقین ہیں فوڈ فیسٹیولز خصوصاً شہروں میں مختلف فوڈ فیسٹیولز منعقد ہوتے ہیں جہاں لوگ مختلف کھانوں کا لطف اٹھاتے ہیں رنگیلا میلے مختلف مقامات پر منعقد ہونے والے میلوں میں موسیقی رقص اور مختلف موادوں کی ترقی کو دیکھا جاتا ہے